योग सब सब उम्र के लोगों को अलग अलग तरीके से फायदे पहुँचता है जो बच्चे हैं उनको अलग तरीके से बड़े लोगों को अलग और बूढ़े लोगों को अलग तरीके से फायदे पहुँचाता है बच्चे को ऐसा कि उनका पढ़ाई में मानसिक विकास करते हैं और वो एक्टिव बने रहते हैं और जो मतलब एक्जाम वगैरह में भी उनका माइंड फ्रेस रहता है और बड़े लोग हैं जो कि ऑफिस वर्क के रहते हैं उन लोग को भी मतलब उनका भी दिमाग सही रहता है योग करने से और बो उनका काम करने का मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बुजुर्ग लोग हैं उन लोग की भी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं योग करने से मतलब उनकी जो हड्डियाँ रहती हैं वो मजबूत होती हैं और फिर वो कहीं अ अपने उससे आ जा सकते तो योग से मतलब सभी प्रकार के वर्ग को फ़ायदा रहता है बच्चे बूढ़े सभी को रहता है